لگ بھگ دو سال سے دوڑنے کی پریکٹس کر رہے ہیں جس میں ہمارا شریر فٹ رہتا ہے دوڑنے سے ہمارا شریر ہلکا ہوتا ہے ہمارا پیٹ بھی اندر جاتا ہے جس سے ہم کافی اچھی سارے وزن اٹھا سکتے ہیں مجھے دوڑنے کے لیے ایک بال آ گیا تھا میں دو سال سے لگ بھگ پریکٹس کر رہا ہوں دوڑنے کے لیے میں حال ہی میں دوڑتے دوڑتے میں نے ایک ریس کیا ریس میں بھاگ لیا جس میں ہم کافی دور تک دورے جس میں ہم فسٹ نمر پہ آئے جس پہ ہمیں پرائز بھی ملا پرائز بھی ملا دوڑنے سے ہمارے شریر کو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے دوڑنے سے ہما فٹ رہتا ہے ہمیں حال ہی میں میرا وزن گھٹ گیا پانچ کے جی جس سے ہم کافی فٹ رہتے ہیں میرا پیٹ بھی اندر چلا گیا دوڑنے سے ہمارا شریر کافی اچھا رہتا ہے دوڑنے سے صبح صبح ہم روز پانچ سے تین بجے صبح صبح اٹھ کے ہم دوڑنے جاتے ہیں لگ بھگ ہم ایک یا دو کلو میٹر دوڑتے ہیں جس سے ہمارا پیٹ کا چربی جو ہے وہ اندر ہے پیٹ کا چربی ختم ہوتا ہے اور پیٹ اندر جاتا ہے دوڑنے سے ہمارا شریر کافی فٹ رہتا ہے جس سے ہم کافی سارے وزن اٹھا سکتے ہیں میں نے حال ہی میں چالیس کلو کا وزن اٹھایا تھا دوڑنے سے ہمارا شریر فٹ رہتا ہے میں نے دوڑتے دوڑتے ایک ریس بھی میں ریس میں بھی بھاگ لیا جس میں ہم جیتے دوڑنے سے ہمارا شریر کافی فٹ رہتا ہے